हाँ जब मैं स्कूल में मैंने आठ साल तक एक अध्यापिका के रूप में पहले काम किया था अब नही करती हूँ मैं काम अब मैं एक हाउस वाइफ़ हूँ जब मैंने काम किया था तब वो एक बार ऐसा हो गया था कि मेरे साथ जिसको मेरी एसिस्टेंट टीचर बनाया था तो वो मेरी बात थोड़ी कम सुनती थी वो उसको ऐसा लगता था कि ये जो बोल रही है इसको बोलने दो मैं मेरे हिसाब से ही काम करूँगी तब फिर मैंने उसको एक दो बार तो उसने मेरे काम को ऐसे मना किया मैं उसके सामने अपना एक गुस्सा नहीं बताना चाहती थी बट फिर एक बार मैंने वो सोचा मैंने का कि अगर मैंने गुस्सा कर दिया तो फिर वो समझ नहीं पाएगी और बात बिगड़ जाएगी तो मैंने उसको बैठाया शांति से और उससे एक बार प्यार से बात करने कि कोशिश की हाँ शुरू शुरू में वो ठीक रही फिर वो वापस अपने हाल में हो गई थी तो मैंने जैसे तैसे कर कर उस समय को निकाला है हाँ पर मैंने अपना प्यार से ही उससे बात करती रह गई चल कोई बात नहीं इस बार नही तो इस बार ऐसे करना ऐसे कर कर मैंने एक साल निकाल दिया